हाँ मैं प्रदीप कुमार बात कर रहा हूँ क्या आप स्वेगी से बात कर रहे हैं सर मैं आपके रेस्टोरेंट का नियमित कस्टमर कस्टमर हूँ और मैं आपके रेस्टोरेंट से रोज़ाना खाने का आर्डर करता हूँ तो मैंने मेरे वर्तमान पते को बदल दिया है इसलिए आप अपने ऐप में नए पते को अपडेट कर लें जिसको आप जानते हैं और मेरा वर्तमान पता पहले से अलग है तो उसको अपडेट करके और मुझे मेरे वर्तमान पते पर खाना भिजवाएँ